खूब तरेकेची जी रिलिजीअस कल्चरल इवँट्स जे आसा ती ऑर्गनायज जाता जशे की आमच्या देवळांत लायक कितें बी आसा जाल्यार थंय भजन आसतात थंय किर्तन आसतात लोक जे आसा ती भजनांक वयतात आनी भजनाची ग्रूप सुद्दां आतां जालात लायक खुबशीं ही जी मंडळी आसा भजनाची जालात आनी क्रिस्तांव धर्मांत संडे लायक पोवपाक गेल्यार सद्दांच तेंचे मास आसता बट संडे हो तेंचो स्पेशल मास आसता जी खुबशी क्रिस्तांव जी कोण कामाक विमाक वचना संडेक तेमी हो मातस अटेंड करता आनी देवाची ब्लेसींग्स घेता आनी दरगां बी गेल्यार आमकां कवाली मेयटा कोणा लायक दरगां बी कितें अशें आसता लायक उरूस बिरूस आसता दरगां सो थंय हें कवाली म्हणपा खातीर अशी लोकांची मंडळी आसता आनी मजिदाच सुद्दां लायक सद्दां आनी खूब करेन शुक्रारा लोक येतात आनी देवा देवा खातीर पंदरा मिनटां खातीर पांय पडून देवाचो हें करून वयतात आनी गुरूद्वार गुरुद्वार जी सीख धर्माची हें आसा थंय सुद्दां खुबशे किर्तन बिर्तन जातात आनी इवन मोनेस्ट्रीन सुद्दां प्रेयर जातात सो अवर कल्चर इज वेरी डायवर्स